आप जो मोमो बिकते है ना वो वाले है आप आप इस्ट्रीट में मोमो बिकते है ना हाँ हाँ मुझे चाहिए तो मुझे मतलब में आप से बहुत बार मतलब ले लाई ला कर खाई हूँ लेकिन मुझे नही पता नही क्या आपकी मोमो में क्या है वो इतना अच्छा लग रहा था मतलब मैं जिल जिन लोगों को भी बात करूँ वो आपके मोमो के बारे में बता रहा है तो मैम थोड़ा मुझे आपका जो मोमो है उसके बारे में थोड़ा मुझे आप कैसे बनाते हो क्या क्या उसमें डालते हो और आपका जो मोमो है वो इतना टेश्टी क्यों है ये कि इसके बारे में मैम मुझे थोड़ा आप से जानना है कि मे भी थोड़ा घर पर ये मोमो मैं बना कर खा सकूँगी और मैं किसी को नहीं बताऊँगी लेकिन मैं थोड़ा मतलब मैं घर पर में ये रेसिपी अगर मैं जान गई वो मैं कर कर आपको मतलब मेरे घर पर कर के खाऊँगी तो मैम मुझे थोड़ा आप बताएंगी

मैम आप हाँ ये हाँ ये वाली भी सही है लेकिन थोड़ा मैम अगर कि मतलब कुछ भी हो अगर आप मा हमें बता देंगे तो हम मतलब कि थोड़ा ख़ुश हो जाएंगे और घर पर भी हम करेंगे थोड़ा हाँ तो आप थोड़ा बताइए थोड़ा बताइए मैम हाँ हाँ मैम बताइए थोड़ा थोड़ा बताइए हाँ मैम हाँ हाँ हाँ आप जो सॉस जो होता है ना जो आप बना कर देते हो वो कैसे बनाती हो उसमें क्या क्या आप डालते हैं मिलाते हैं जो आपका जो रेड चिल्ली वाला जो सॉस है वो बहुत अच्छा लगता है

ओके मैम मैं आज शाम को जाऊँगी आपकी दुकान पर आप थोड़ा मुझे बता देंगे और मैं

ओके मैम ओके हाँ जी ओके मैम मैं रकती हूँ